शिक्षा ने सांस्कृतिक प्रथाओं को कई प्रकार से प्रभावित किया है जैसा कि पहले शिक्षा का स्तर बहुत ही नीचे था जोकि अब दिन प्रतिदिन धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है सांस्कृतिक प्रथाएं जो हमारे देश की मूलभूत इकाई मानी जाती हैं क्योंकि भारत को संस्कृतियों का देश भी कहा जाता है इसलिए सांस्कृतिक प्रथाएं भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं शिक्षा ने इसे आगे बढ़ने का एक मौका दिया है क्योंकि पहले शिक्षा स्तर बहुत ही नीचे था इसलिए लोग इसकी बढ़ोतरी को समझ नहीं पाते थे आज के लोग अब शिक्षित होकर और अपने संस्कृति को और उसकी प्रथाओं को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करने लगे हैं इसलिए शिक्षा ने संस्कृतिक प्रथाओं को बहुत ही प्रभावित किया है